आं न'फोराव खामानि मावब्ला बिदिनो खामानि मावलु मावला खालामबा बिदिनो गान हगारनानै खोनासङो आरो खोना गान खोनासंनानै खामानि मावबाथाय मेंनायफोरखौ बावगारलांजोबो आरो खामानिखौबो बारायनायावबो थाब जोबनाय बायदि मोनो गावबा गावनि खामानि मावनायखौनो थाल मोना आरो गान दामै दामै खोनासंनानै खामानि मावब्ला बिदिनो दखानावबो पार्लारावबो फैबा गान दामसै दामनानै थानोसै गान खोनासंनानै मेथाइ खोनासंनानै न'आवबो फुं समाव दसे समब्लाबो मेथाइ हगारनानै खामानि मावो गावनि खामानियाव खामानि जोबजासिम आङो गान हगारनानै खोनासङो आरो मोजां मोनो गान खोनासंनो खामानिखौ थाब जोबनाय बायदि मोनो आरो मालाबा रेस्ट उन्दुनाय समबाबो दसे समब्लाबो गान खोनासङो खामानि मावनायाव गान खोनासंब्लाथाय मोजां मोनो मेंनायफोरखौ बावगारनायबायदि मोनो मोजां मोनो आरो गान खोनासंनानै खामानि मावनो जेरावखि थाङा जेनबा खामानि मावबा गानखौ हगारनानै आङो खोनासङो गासैबो सब खामानियावनो